آج کل ہمارے ملک میں اردو زبان پڑنا اور پڑانا بہت ہی مشکل ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ اس دیش کا جو حکومت ہے وہ اسے بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک دھاڑمک زبان ہے اسی لیے اس دیش کا حکومت اسے بند کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اردو بھاشا بہت ہی اچھی زبان ہے اردو زبان بولنے میں بھی مزہ آتا ہے سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور دوسرے کو سمجھانے میں بھی بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے اتنی پیاری میٹھی آواز یہ زبان ہے لیکن اس کو بند کرایا جا رہا ہے آج کل پہلے اسکولوں میں تھوڑا بہت اردو پڑھایا جاتا تھا اس سے پہلے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے گاؤں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا ایک بار ایک گاؤں کی بات ہے ہمارے گاؤں کے بغل کی بات ہے اس گاؤں میں اردو وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا تھا اس کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے نہیں ہے تو ایک بار ہمارے گائوں میں جلسہ ہوا اور دوسرے دوسرے گاؤں سے بھی آدمی سب آئے ہمارے گاؤں میں وہ جلسہ کو دیکھنے کے لیے تو اس جلسہ میں اردو زبان میں سری چیزیں کری گئی تھی اردو زبان میں نعت پڑھا گیا تھا شاعر و شاعری کیا گیا تھا تقریر وغیرہ جو بھی چیز تھا وہ ساری چیزیں اردو زبان میں ہی کیا گیا تھا تو لوگوں کو جو کبھی اردو بھاشا سنا ہی نہیں تھا وہ بھاشا سن کر اسے بہت ہی اچھا لگا اسے بہت ہی مزہ آیا سننے میں تو وہ بھی سوچا کہ ہم بھی اپنے بچے کو اردو کی تعلیم دیں گے اردو زبان کی تعلیم دیں گے تو جب وہ اپنے جا کر اپنے بچوں وغیرہ کو تعلیم دینا شروع کیا جب اس دیش کا جو حکومت ہے وہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے اردو جو زبان ہے وہ زیادہ چرچت ہونے لگا ہے زیادہ پڑھانے لگا ہے تو وہ اردو کا جو کلاسز تھے اسے بن کرنے کی سازش میں لگ گئی جو اسکول وغیرہ میں تھو اردو پڑھایا جاتا تھا اس کو بن کرنے لگا تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اسے بن نہ کرے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اردو بھاشا کتنی اچھی اور کتنی میٹھی بھاشا ہے